साने गुरुजींचें शामची आई पुस्तक हांवें वाचलें तें पुस्तक म्हाका खूब आवडलें एक आवय आपल्या भुरग्या मदीं केल्ले संस्कार तातूंत दिसलें आताच्या जायत्या भुरग्यां मदीं संस्कार उणे दिसतात हे संस्कार आतां शेणत वतात कांय कितें कांयच कळना साने गुरूजींच्या काळात जाती वाद आशिल्लो अस्पृश्यता आशिल्ली तरी लेगीत साने गुरूजीन सगळें लोकां भितर देव आशिल्ल्याचें सांगले तांणी सदांच सगळ्यांक जाती भेद करिनासतना समान वागयलें तर आताचे लोक संस्कार कित्याक विसरलात जातीवाद भेद भाव झगडीं कित्याक सोडिनात ह्या पुस्तकान म्हज्या बुद्दीक आव्हान दिलें हांवें वाचिल्लें दुसरें पुस्तक म्हळ्यार डॉक्टर विठ्ठल कामत हांचें इटली ऑरकीड आनी मी हें पुस्तक डॉक्टर विठ्ठल कामत जिवनात आयिल्ल्या दुखाक भिवन जिवन सोपोवपाचें चित्तात पूण तांच्या जिवनात असो खिण येता की तांकां आपल्याच्याकय दुख्खी मनीस दिसता एक मनीस व्हडल्या इमारतीचेर रावन पेन्ट मारत आसता तो केन्नाय सकयल पडपाक शकता आपले जिवाची पर्वा करिनासतना तो जगत आसा तर आपूण कित्याक मरता हो प्रस्न जेन्ना ताका पडलो तेन्ना ताणें मरपाचें विसरून नव्यान जिवन सुरवात केलें आनी एक नामवंत उद्द्योजक जाले तर आतां भुरगीं ल्हान वयार कुटुंबाचें सगळ्यांचे चिंतीनासतना आयुश्य सोंपेपणी कशें सोंपयतात कांयच कळना ह्या पुस्तकानय म्हज्या बुद्दीक आव्हान दिलें हांव ह्या दोनूय पुस्तकां बद्दल कुटुंबा कडेन इश्टा कडेन चर्चा केली आनी सगल्यांक सकारात्मक मार्ग धरात आनी सकारात्मक मार्ग धरलो तरच तुमी जैतीवंत जातलें हें पटवून दिलें